अखुनका समय जे छै से विज्ञानके भऽ गेलैया विज्ञानसँ सबटा जे छै ज्ञानक बखान छै विज्ञान जे छै से तैॅं अखुनका धियापुताके चाहियनि जे इसकुलसँ लऽ कऽ कॉलेजमे से जाइथ तऽ विज्ञान दिसन बेसी ध्यान देथिन विज्ञान जे छै ई से विकास करै छै नाना प्रकारक नव नव रास्ता देखबै छै आ ओहिसँ आदमी आगू बढ़ैया जे नव रस्तासँ तैॅं विज्ञान जे छै ई से हमरा सभक जीवनमे सभसँ पैघ विषय लऽ कऽ आयल छै तैॅं हमरा सभ विद्यार्थीके ई चाहिए जे कॉलेजसँ लऽ कऽ की कहै छै जे विद्यालय तक निम्न इसकुल तक जे छै से विज्ञान पर बेसी जोड़ देथिन मास्टर लोकनि सब हुनका लोकनिके विज्ञान पढ़बाके बेसी प्रोत्साहन देथिन जाहिसँ आगू बढ़बाके की कहै छै जे रास्ता सुदृद्ध हेतै आ ओहिसँ फायदा हेतै नाना प्रकारके विज्ञानसँ